ग्वालियर जिले में पालन की जाने वाली कुछ सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज जो हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं और आज भी निभाए जाते हैं ग्वालियर के जो रीति रिवाज हैं काफी सहज और सरल हैं ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अ हमारे इतिहास से कल की बात है जहाँ तानसेन वास करते थे और तानसेन जो थे वह संगीत के सम्राट भी कहे जाते थे क्योंकि तानसेन बहुत ही सुरीला और बहुत ही लय के साथ गाते थे इसलिए उनके गायन को आज भी याद करके तानसेन समारोह ग्वालियर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और ग्वालियर में काफी अच्छे रीति रिवाज हैं जो हमारे बुजुर्ग पुराने अ पुराने समय में जिस तरीके से वे शादी विवाहों में कई रस्मों को निभाते थे वह रस्में हमारे यहाँ आज भी चली आ रही हैं और उनको आज भी निभाया जा रहा है जैसे कि त्योहार कई पुराने समय में जैसे भी मनाए जाते थे उस तरीके के त्यौहार आज भी हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं रिवाज रीति रिवाज सांस्कृतिक रूप के समूहों की परंपराएं जिनमें कुछ क्रियाओं का एक क्रम शामिल होता है जिनका मतलब होता है ज्यादातर लोग अ रीति रिवाज को पिछड़ी अंधविश्वासी प्रथाओं की तरह देखते हैं और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए उनकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं करते और इस प्रकार हमें अंधविश्वास के साथ नहीं अपने अ त्योहारों को अच्छे जागरूक होकर और अच्छे धूमधाम से मनाना चाहिए